हेल्ल'

अ उदालगुरि साइडआव माइ गायनाया बबे हाया साबसिन बेसेबां दाम एह ओमफ्राय उदालगुरिनालाय गायग्रा हाफ्रा

बेसेबां गायदों नोंसोरना देग्लाय खै बिगा

ए मा मा माइ गायदों

गायखांजोब्बाय दा

माइफ्रालाय मोजां जायोदा जोंहाबो बिदिनोसै बे स्वर्न' माबा माबि गायनायानोसै जोंहाथ' माबासो होयो आदिसो जोंहा गाया माबा बन्दक लानाय थिखा आदिसो होयो खोनादों

ऐ जोंहानिया बे सारिमन सारिमन बिगा बेनिखायनो माबायो नालाय गायनांगौ गोनां होनांगौ गोनां जाबाय गायग्राफ्राबो मालाय पासमनखौ होआबा

दोन दोन्दो दे